جی میری سب سے بڑی کامیابی میری امی ہیں جو میرے زندگی ہے سب کچھ ہے میری امی اور جنہیں دیکھ کر میں بہت فخر محسوس کرتا ہوں کیونکہ وہ میری امی نے ہی مجھے پالا پوسا اور مجھے اتنا بڑا کیا اس قابل بنایا کہ میں آفس جا کر اپنی زندگی گزار سکوں آج میں یہ جو بھی ہوں اپنی امی کی طرف سے ہوں اور میں اپنی امی کو جب بھی دیکھتا ہوں فخر محسوس کرتا ہوں کیونکہ وہ اکیلی عورت ہے جو اب مجھے پالی پوسی میرے والد صاحب نہیں ہیں اسی لیے مجھے اپنی امی کو دیکھ کر بہت فخر محسوس ہوتا ہے